हैलो बस ठीक तुस सनाओ आं आइयां ते हैन ते कंपनी दी ही हैन ते तुसें कनेही नेहीं चाहिदी कोई गल्ल निं जेल्लै तुस दिक्खनै गी औगेओ ओह् दिक्खी लैएओ तुसें कनेहा नेहा चाहिदा कनेहा नेहा नेईं ते तुसें ई कनेहा मतलब कनेहा किन्ने धोड़ी लैना तुस दस्सो हां कोई गल्ल निं जेल्लै हून नमें औङन ना कंपनी दे शैल शैल ते तुसें में फोन करी लैगा तुस आई जाएओ दिक्खने गी ठीक ऐ होर ऐल्लै ते हैन बड़ी कंपनी दे पर हून ओह् शैल निं ऐ ओह् उं'दे कलर बी हून टुटे दे ब्रेकां बी शैल निं हैन पर जेह्ड़े अगले औनगे ना ओह् शैल आनगे जेह्ड़े थोह्ड़ी देर चलगे बी ते थोह्ड़े बच्चे गी चलाने च बी कंर्फ्टएबल होङन कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं तुस उं'दे कन्नै ना गारंटी बी लग्गनी कल्ल गी कोई ना खरोच आई जाह्ग ते तुसें ई रीफंड होई जाने ठीक